इस टाइम हमारी खेती में वह क्या है गाय बछिया बहुत जादा छूट जा रही है तो चर जा रही है सब खेत को ज़्यादा बाछा छूट गया है खेती सही ढंग से पहले हम लोग छोटे थे तो खेती बहुत ज़्यादा अनाज पैदा होता था अब नहीं हो पा रहा है बाछा के छूटने की वजह से कितना भी खेत को घेरवा दो अब खेत में से घुस जा रहे हैं घेरवाने के बाद जैसे खेत को बाँस उँस लगाकर हम लोग घेरते हैं तो बाछा आकर घुस जा रहा है उसमें चर जा रहा है सब जाड़े के दिन में सब ओला पड़ जाने की वज़ह से सब हवा उवा बह जाने से हम लोग का बर्फ़ उर्फ़ यहाँ गिर गई थी थोड़ा बहुत तो सही ढंग से खेती नहीं हो पाई इसलिए हम लोग बहुत खेती से वह हो गए हैं दुखी हो गए हैं जब मैं छोटी थी बहुत पहले हम लोग के गाँव में गंगाजी आ जाती हैं तो हमारे पापा दुकान वाले बिजनेसमैन थे थोड़ी छोटी ही थोक दुकान थी फिर भी दुकान करते थे हम लोग पच्चीस परिवार में रहते हैं तो हम लोग के पापा बहुत अच्छे ढंग से खेती ख़र्चा उर्चा अधिक करते थे अब हमारा भाई हमारा भाई एयरफोर्स में है तो वह लोन वोन लेकर अब सब परिवार को पढ़ाता लिखाता है ख़र्चा वर्चा देता है खाना पानी सब चलता है तो हम लोग इसके लिए बहुत दुखी हैं कि सरकार हमारा साथ दे सरकार हमारा साथ देगी तभी तो हम मज़बूत होंगे इसके लिए हम सोच रहे हैं कि सरकार को जो भी इच्छा होगी हम वोट भी देंगे अपना मोदी जी को हम जिताना भी चाहते हैं क्योंकि पाँच किलो अनाज़ देते हैं इसलिए हमारा पच्चीस परिवार के लिए कुछ गेहूँ चावल पैदा हो जाता है तो हम लोग गेहूँ से अपना पेट भर लेते हैं चावल से भी चावल कभी मिलता है कभी गेहूँ भी मिल जाता है तो इसके लिए हम उसी से पेट भर लेते हैं बच्चों का